हा मनीष मनीष भाॼियुनि वारा था ॻाल्हायो

एॾनि ॾींहंनि खां आहिया ई न आहियो एॾनि ॾींहंनि खां आहिया ई न आहियो अच्छा अच्छा ऐं मूंखे भाॼियूं खपंदियूं त मुंहिंजे मुंहिंजी धीउ जी शादी आहे ऐं सुठियूं सुठियूं भाॼियूं आई अथव

हा हा मूंखे बीह बीह भिंडियूं साब साई भाॼी मेथी चङी खपे ऐं खपे हा पंज ॾींहंनि लाइ खपे मिली वेंदियूं पंज ॾींहंनि खां पोइ माना सुठे नमुने ताज़ी भाॼी खपे हा हा ठीकु आहे कहिड़ो अघु लॻाईंदा तव्हां अगर अघु वधीक वरता त घर वटि घर वेठे पहुचाईंदा तव्हां ठीक आ हा हा ऐं घट कुछ भी घटि वध थे त मां तांखे ॿुधाईंदसि हा ॿियो पीज़ स हा पीज़ सोयल अथव हा ऐं के केरु माण्हूं अथव मेथी बी साफ करे ॾे घणो वठंदो उहो अच्छा अच्छा हा ऐं बसरि पटाटा रखंदा आहियो तव्हां साई थूम आई अथव साई थूम खपे अथव हा त उहा मोकिलजो न सुठे नमूने हा ॿ गेरियूं मोकलियो न हा हा घणे बजे मोकलींदा भई मनीष हा चइनि पंज ॾींहंनि खां पोइ